میرے یہاں میرے علاقہ میں بہت سارے پارک ہیں بہت الگ الگ جگہ ہے گھومنے کے لیے یہاں پر لوگ باہر سے بھی گھومنے کے لیے آتے ہیں ایڈونچرس کے لیے آتے ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ صاف صفائی بھی رہتی ہے اور پارک میں بہت اچھے جھولے بھی لگے رہتے ہیں چلڈرنس پارک میں بہت اچھے اچھے جھولے لگے رہتے ہیں اور صاف صفائی بھی بہت رہتی ہے وہاں پر الگ الگ جگہ پر وہاں پہ ڈسٹبن بھی رکھے رہتے ہیں تاکہ یہاں پہ گندگی نہ ہو اور انڈیا گیٹ پر بھی لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے لال قلعہ پر اور تاج محل پہ بھی بہت لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے باہر سے بھی آتے ہیں دوسرے دیشوں سے بھی ہمارے یہاں پر لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے اور سائنس میوزیم میں بھی بہت سی پرانی پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے منورنجن کے لیے بہت مزہ آتا ہے ہمیں اور یہاں پر ہمارے یہاں